हैलो कहिए सर क्या समस्या है

अच्छी सवेरे उठ कर के घूमना है गर्म पानी पीना है और उसे और स्वस्थ बुझा वे दुने की भी छेत्रीय कोई संपर्क डाक्टरों से संपर्क किया विशेष संपर्क हेतु उपचार के लिये मेरे पास वान है तो आप आइए मेरे को मेरे मेरे पास हर तरह का समस्या है जो आपको दवाई चार में काम मे आबे उसके जाँच पड़ताल है और जाँच पड़ताल के माध्यम से अच्छे हार्ट डॉक्टर हैं पेथलोजी भी है एक्स राय सब उसके सुविधा है अल्ट्रसाउन्ड की सुविधा है इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप आइए

के झालदार सब्ज़ी मत खाइएगा तेल मत खाइएगा और चावल खा सकते हैं दाल भी खा सकते हैं लेकिन तेल मसाला जिसमें भरना हुआ इसीलिए पेट का समस्या के लिए तेल मसाला बहुत खतरनाक होता है क्या दर्द की समस्या में अधिकतर अच्छा हो दर्द हाँ खट्टा आम मत खाइएगा मीठा कम खाइएगा

आपके कुमार खंड चले आइए बस वहीं पर है हर तरह का व्यवस्था है विशेष परिस्थिति का यहाँ पर समस्या निदान ने हुआ उसकी भी आपको मुझे क्या रखा रहता कोई रिफर भी किया जा सकता है लेकिन हमारा आप ठीक हो जाइए एक दुकान ने बहुत सी दुकाने हैं हर तरह का दवाई भी बनता है यहाँ पर उसमें सब जगह यही